आं टाउनफ्राव बेरायहैनो लुबैदोंमोन टाउन टाउनाव बेरायहैनो लुबैदों गोजान गोजानाव थांनानै बायदिसिना टाउन सहराव बिल्डिं एरि बायदिसिनाफोरखौ नायनो गाखोनो लुबैयो टाउन सहर गोजान गोजान दिल्लीसे शिलंफ्राव थांनानै

हाजो नायनो हाजो नायहैनो लुबैदों मा मा जायगा दङ बेफोरखौ मोजांना गाज्रि बेफोरखौ नायनो थांनो लुबैयो आङो बा ब' बरफ नायनो लुबैयो आरो बे जायगायाव मा मा दं बेफोरखौबो नायनो लुबैयो आं हटे ह'टेलाव थाहैनो थाहैनो लुबैयो ह'टेलाव मा मा बस्थु मोनजायो बेफोरखौ थांनानै नायनानै जानोबो लुबैयो आं ह'टेलफ्राव थानानै आरो गोजान गोजानाव दस्रा माबाफ्राव गारि गाखोनो बेरायनो लुबैयो अरुणाचलफ्राव थांनो लुबैयो मा मा जायगा दं बेफोरखौ नायहै जोबनो लुबैयो आङो थांनो गोजानाव थांनो बेरायनो बेराद गोसो जायो आङो मोजां मोनो टाउन सहराव थायोब्ला गोसोखौ थान्दा मोनो ना गामि नुफेरै जायगायावबो नायनो लुबैयो गोजान गोजान गामिनि टाउन सहराव थांनानै गा गामिफ्रा मा बायदि टाउना मा बायदि बेफोरखौ मोजां गाज्रिफोरखौ बेफोरखौ बेरायनानै नायनो लुबैयो आङो